रोशिनी सचनंदानी जशनानी जेका उल्लहासनगर महाराष्ट्र जी अहिड़ी सुठी आर्टिस्ट आहे मां हुनखे ॾिसी ही इंस्पायर थी आहियां जंहिंजे पिता पीउ जो नालो श्री परसराम जीआ साहिबु आहे हुनजे टेलेंट खे ॾिसी ही मां प्रभावित थी आहियां मां हुननि खे यूट्यूब ते फ़ॉलो कंदी आहियां हुननि जी पेंटिंग हुननि जी ड्रॉइंग मूंखे ॾाढी वणंदी आहे हुननि जी ड्रॉइंग जूं हिकु मतलबु थींदो आहे हिक मीनिंग थींदी आहे अहिड़ियूं ड्रॉइंग ही मूंखे पसंदि ईंदी आहे मांखे हू ॾाढी वणंदी आहे और मां हुननि खे फ़ॉलो करे उन्हनि खां ही इंस्पिरेशन वठी करे मां इहो ड्रॉइंग जो कमु कंदी आहियां